جی ہاں میں نے کئی دفعہ تنہا سفر کیا ہے یہ سفر مختلف مقامات پر کئے گئے ہیں جیسے کہ پہاڑی علاقے ساحلی علاقے شہری علاقے

جیسے کہ کشمیر کے علاقے جہاں پہاڑوں کی ساکن طبیعت اور خوبصورت مناظر نے میرے دل کو بہت مسرت کیا میں نے بیچو کا بھی سفر کیا ہے جیسے کہ گوا چنئی یہاں کے ساحلی علاقے جہاں سمندری ہواؤں اور خوبصورت سمندری مناظر نے میرے لیے ایک ماحول سا بنا دیا کبھی کبھار میں نے شہروں کے سفر بھی کئے ہیں جیسے کہ دلی ممبئی کولکاتہ حیدر آباد جہاں شہری زندگی اور ثقافت نے میرے لیے دنیا کا ایک نیا منظر نامہ پیش کیا جب میں دلی گیا تو میں وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے آپ میں مگن ہیں اپنی روزی کما رہے ہیں خود میں مصروف ہیں کسی سے کوئی تعلق نہیں نوکریاں کر رہے ہیں خود میں مصروف ہیں ممبئی گیا تو وہاں بھی ایسا ہی ماحول پایا اور وہاں دیکھا کہ جگہ کی جو قلت لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ بہت ہی سبق آموز ہے اور جب میں کولکاتہ گیا وہاں دیکھا وہاں کچھ ایسا دیکھا جو ان دونوں جگہوں نہیں دیکھا تھا وہاں دیکھا کہ لوگ آپس میں میل جول کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں کا نظام بہت ہی اچھا نظام جیسا معلوم ہوا وہاں کے لوگوں کے اندر میل ملاپ

وہ ایک سستے شہر ہونے میں خود کی مثال آپ ہے جب حیدر آباد گیا تو وہاں دیکھا لوگوں کے اندر وہ رعب ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے وہ قابل ہیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ واقعی اس شہری زندگی کے رہنے والے لوگ ہیں یہ تمام تجربات بہت ہی سکون بخش رہے ہیں تنہائی میں سفر کرنے کا ایک خاص ہی احساس ہوتا ہے جو آپ کو خود کو اور اپنے ارادوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اسے کرنے سے آپ کی سوچ اور روایتی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نئی نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے